हांव सगळ्यांत चड किंमत म्हज्या आवय बापायक दिता कित्याक तर त्या त्यानी दोगानीच म्हाका ल्हानाची व्हड केला खरें तर तांकांच लागून हांव ह्या जगांत आसात आनी म्हाका शिकयलें हांव पडलें तेन्ना म्हाका सावरलें म्हाका संस्कार दिले तीं म्हाका म्हाजा खातीर खूब झ झटत आसतात हांव खूश आसचें होच तांचो प्रयत्न आसता म्हाजा फाटल्यान खंबीरपणे तीं उबी रावतात आनी सगल्यांत म्हत्वाचें म्हणल्यार हांवेन चूक केल्ली जाल्यारय तीं म्हाका सांबाळून घेतात आनी म्हाका ती चूक सुधारपाक मदत करतात जिवनां अशी दोनूंच मनशा आसतात जी स्वाताच्या परसय बीन आपल्या भुरग्यांचो विचार करतात स्वता दुख्खान रावन आपल्या भुरग्यांक सुख्खान दवरतात तीं म्हटल्यार आपली आवय बापूय आनी ताकांच लागून सगळ्यांत चड तीं म्हाका म्हत्वाची आसात